شاہجہاں پور میں بہت اچھے اسپتال ہیں پرائیویٹ اسپتال ہیں سرکاری اسپتال ہیں سرکاری اسپتالوں میں بہت اچھے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے اور صاف صفائی کا بھی بہت خیال رکھا جاتا ہے وہاں فری میں علاج ہوتا ہے بڑوں کا بچوں کا ہر بوڑھوں کا سبھی کا علاج کیا جاتا ہے ہر ہر مریض کا ڈاکٹر الگ الگ ہوتا ہے دانتوں کا کان کا ناک کا منہ کا ہر بیماری کا علاج مفت میں کیا جاتا ہے اور وہاں سب کی دیکھ بھال بہت اچھے سے کی جاتی ہے شاہجہاں پور میں پرائیویٹ اسپتال بھی ہیں وہاں بھی اچھے سے دیکھ بھال کی جاتی ہے